मैंने गैस स्टोव खरीदा लेकिन वह अच्छा नहीं निकला उसमें से कुछ गैस लीक हो रही है उसके बर्नर भी अच्छे नहीं हैं वह फिटिंग नहीं है और गैस जब भी चालू करते हैं तो बंद हो जाती है जब उसको कम करने जाते हैं तो फ़िर बंद हो जाती है तो मेरा गैस स्टोव अच्छा नहीं निकला मुझे उसे रिटर्न करना है